हैल्लो हैल्लो हांजी हांजी हां सैकिंड हैंड फोन बी बेचने होन्ने अस नमें वि बेचने होन्ने दस्सो केह्ड़ा लैना तुसें हांजी यरो सैकिंड हैंड फोन पेदे साढ़े कोल नोकिआ दे सैट बी पेदे होने लावा दा फोन बी पेदा ते सैमसंग दा बी फोन पेदा साढ़े कोल सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वंटी थ्री बी पेदा तुसें केह्ड़ा चाहिदा शैल नेहा फोन चलने आह्ला फिर जां रैडमी लेई सकदे तुस रैडमी नोट इलैवन प्रो बी पेदा साढ़े कोल रैडमी दा बी पदा तुस किन्नी रेंज तुस किन्नी रेंज धोड़ी लेना चाह्न्दे ओ साढ़े कोल कोई बी ज्हार धोड़ी पेदा

शैल फोन चाहिदा ते फिर तुस सैमसंग दा फोन लेई लाओ ओ दस ज्हार दे बिच बी ऐ सत्त ज्हार दे बिच बी ऐ हांजी हां

हां शैल चलदा ओह् फोन हां ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाओ कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ